दा इस्कुलाव गुदि फरायसालियानो जोंहा गामियावनो दं दा बे फरायसालियाव जोंहा माने साब्रै दंमोन फोरोंगिरिफ्रा दा साब्रैआ नैबे मास मोनसेयाव सासे मास मोनसेयाव सासे सानैया माने ट्रेन्सफार जाबाय आरो बे इस्कुलाव सानैल'सै फोरोंगिरिया गामिनिनो आरो जोंना बे गामिनि फोरोंगिरिआथ' नैबे रुखुमु सारा बिएलअ निबो मोनसे डिउटी दं आरो दा बे हिसाबै आरो हेद मास्टारआबो सेक्रेटारि दं बिबान दं बेहा बे डिस्ट्रिकनि नामाथाय क्लासया ओमफ्राय एसे दाउन जालांसिगोन आरो मानो होनबा नैबे बिएलअ माबा इलेक्सन खाथियाव बिएलअ मोनसे डिउटी थानाय हिसाबै क्लासाव बारा थाबाय थानो मोना आरो हेद मास्टारआबो माबा दिव मा होनो सेक्रेटारि हिसाबै अफिसयाव खारनांगौ जायो दा बे जों बेराद माने दा दाख्लैसो माने सासे मिस्ट्रेस आं बावबाय नामखौनो दैमु ना बोरैबामोन आरो आरो बेराद मोजां मोनफैदोंमोन मानसिआबो जोंनि बेहाय माबाना डेन्स टेन्सबो फोरोङोमोन गावबो मोनसे ट्रेनिं लाखानायमोन बेराद गथ'फ्रा दुखु मोनदों आरो बे मिस्ट्रेस थांनायाव जों एसे खाखुथि मेनुथि खालामहैदोंमोन प्रमद बर'नाव सिन्थाइनो इथिमदे माने सिगांनो बेहा ट्रेन्सफार मोनसे फस्टिं जानाय थारिगा सफैग्रोबाय रानिखाटायाव थांबाय बियो दा बे बेलायाव माने नैबे सिख्खानिजों लोगोसे फरायसालियाव जे मोनसे धोरोमारि मोनसे धोरोमनि खाथि फारसे एसे गियान होनाया मोजां होन्नानै आं सानो दा बे हिसाबै फोरोंगुरुफोरखौ माने सप्तायाव खेबसे मोनसे सम लानानै फोरोङोब्ला आं बेखौ माने आंनि गोसोनिफ्राय बरायो आरो मानो होनबा जों धोरोम गैयाबा मानसिनाव माने गोथारथि गैया होनजायो आरो आरो अन्नाय खान्नाय मानाइ बेफोर माने धोरोमखौ गोसोयाव फोथायनानै गोसोयाव जुदि माबायोबा बेयो मानसिनि माबाया जिखुनु खामानावनो धोरोम नङाबा बा सैथ'थि गैयाबा दावखोनो हाया आरो मोनसे उन्दैनिफ्रायनो जों गोसोयाव धोरोमनि नियम निथि खान्थि बेफोरखौ जों बुजायलाङोब्ला बे मानसिआ माने माब्लाबाबो गाज्रि खामानाव आगान सुरनो गोसो जाया आरो जानायबो नङा आरो अन्नाय खान्नाय बेफोरसो बेफोरबो साफियो आरो मानसिनि जिउआव सोरखौबा हिंसा खालामनाय सोरखौबा मुगैनाय बेफोरमाने गैया जायो नंखायनो आं बे फोरोंगुरु सार मोनखौ जिखुनु इस्कुलावनो आरो जों माखायावल' नङा प्रतेग माने इस्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा एलपिनि गुदि फरायसालिनानो जा बा एमइ हाइस्कुल कलेजावनो जा धोरोमनि नेमखान्थिफोरखौ माने फोरोंगुरुफ्रा सप्तायाव खेबसेबादि आयदा हिसाबै फोरोङोबा बेयो मोनसे समाजाव मोनसे दा बेखौ माखासे लाइमोनफ्रा बे मोनसे निसा बुस्थुयाव आगान सुरनानै दासिमबो दङ दा जों माखानि बे बिमा सेर सेरावनो फ्राय दासिमबो माने फरायसा ना नामा सम सम बिदिनो सेंग्राफ्रानो मानि निसा बुस्थुखौ सोबफैयो आरो दा नै बेफोरबायदिखौ माने फरायसालिफ्रावनो मोनसे फोरों गुरुफ्रा गियान होनानै फोरोङोब्ला धोरोम थायोब्लासो मानि बेफोरखौबो गारलांहोनो हागोन आरो बे निसा सोबनाय जौ सोबनाय आरो सोरजोंबा नांलायनाय खमलाइनाइ सिख्खाजों लोगोसे मानि बेफोरबायदि धोरोमनि माबा फोरोंफानाय खौ आं बरायो आरो आंनि गोसोजों धोरोमबो थानांगौ आरो मोनसे खेला दुला बेफोरबो माने बेफोरबो माने गोनांथि आजिखालि मानि सिख्खा होनब्ला खालि साख्रिनि थाखायल' नङा बे खेलादुला मोसानाय मानाय बेफोरबो माने रोंगौथि थाजोब्बासो मोनसे गावनि थांनानै थानायनि मोनसे लामाखौ एसे होसोनो हायो बा बयजोंबो सिनायथि जायो दा आं बेखौ नुदों जेरावमानि दासिम सोरबा सोरबा सोरबा मोसानायजों दा मानि बिद्दा आरो खायसे मानि मोसानायाव डेन्साराव हायो सोरबा सिंगाराव हायो गेलेनायावबो सोरबा फुटबल हायो सोरबा अनेग बेफोरबायदि मोनसे सोलोंथाइ लानाया गावनि जिउनि इयुननि लामाखौ होसोनायनि माबायाव आग भाग माबायो आरो लानो हायो जों दा बेफोर बायदियावनो खिसुमाना नखरखौबो फोथांनाय फेहेरनाय फोजौनो हादों आरो गावजों लोगोसे नखरजों लोगोसे गामिनि बिमा बिफा मान सन्मान मोनसे लाखिनो हायो आरो दा बेखौनो आं खावलायदों जे मास फोरोंगुरुफ्रा जेन माने सप्तायाव खेबसे बे धोरोमनि बेलायाव बाथौआनो जा बा ब्रह्मआनो जा दा जोंनाथ' नैबे बाथौआ जोंना दा फुर्निमा फुर्निमाबा आरज गाबखायो जोंना आरो बाथौआवनो एखदम जोंना बे मानसिनि जिउआव मा मा थानांगौ जों ईस्वरनि अनाबा बोर सारस्रिनाय मोनाबा जों खुनु खामानावनो आवगायनो हाया आरो नैबे जोंना जोङो बाथौ आरजयावनो दंखाजोबो ओइ बेराद मोजां मोजां मानि मेलेम गोनांफ्रा सुजुनानै बे मेथाइखौ खनो आरो जोंनि बाथौ आरज मोनसे बैदासि लेखा दङ बे बैदासि लेखायाबो बाथौ आरजफ्रानो द्लाम दं आरो गोसोयाव नांथाव नांथावखा मेथाइफ्रानो दा बेफोरबायदि जोंनि दा मास्टारफ्रा अबेसे गुबुन गुबुन धोरोमनि दं दा जोंना बुंनो थांबा मानि सासेया बिबार बाथौ सासेया सथसंग' आरो जोंना फोरोंगुरु सानैया गावसिनि धोरोमनि बे धोरोमाथ' माने सोब धोरोमानो सैथ'थिखा आरो ईस्वरखौ फोथाइनाय बेनो आरो खिन्थु नों साजों सा गोसो गोरबोजों फोथायनाय गैयाबा खालि आं उमुग धोरोमारि उमुग धोरोमारि होननानै बुंबा बे जाया आरो बे धोरोमखौ फुजिनोबा मन मन्दिर होन्दों जायखौ गोसो गावनि गोसोआनो मन्दिर आरो नों गोथारै जुदि फुजियोबा जेरावबो ईस्वरनिफ्राय मोनसे बोर सारस्रिनाय मोनगोन बेनो आरो धोरोमनि बेलायाव बुंनांगौया दा जोंना मास्थारफ्रा बुजायोना बुजाया जों बेफोरखौ मालाबा बे एसएमसि जयोबा हयथ' बेखौ आं उत्तापन खालामगोन दे लायोना लाया बेफोरखौ आरो दा धोरोमनि बेलाखौ बेलायाव आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनबाय आंनि बुंनांगौखौ